परिवारमे स्त्री पुरुषके भूमिका ई छै कि जैसेकि कोइ भी बाहरी काम भेल तऽ ओ पुरुष करैत छथिन जैसेकि बजार गेलहुँ कही भी जायके होइ दूर दूर तब ओ सब पुरुष करैत छथिन आओर जैसेकि घरके काम जैसेकि बच्चाके देखरेख बच्चाके नहाना खाना बनेनाइ एहन बहुत तरहके काम भेलै जैसेकि कपड़ा खीचैके छै तऽ ओ स्त्री करैत छथिन आ ई ई हुनकाके सब काम विकसित मतलब की विकसित भेल की पहिले शुरू से ही जे जाहिमे जेकरा काम करऽके मन लागि गेल जैसेकि पुरुषके काम करऽमे मन लागि गेल बाहरके काम करऽमे खेतीके जैसे काम करऽमे मन लागि गेल तऽ ओ कयलक जैसेकि महिला सबके घरके काम रोटी बनेनाइ खाना बनेबामे काम करैमे मन लागि गेल जैसे कि कोइ भी काम घरके कपड़ा ओपड़ा साफ करैमे मन लागि गेल तऽ ओ सब कपड़ा साफ करे लगलै आओर आइ काल्हि तऽ पुरुष भी कभी कभी जैसे कभी छुट्टी भेल तऽ घर पे भी खाना बना सकैया महिला स्त्री भी चलि जाइया मार्केट कहीँ भी आब जमाना बदलि गेल छै सब एक समान हो गेल छै लेकिन फिर भी अभी सिर्फ बहुत एहन जगह छै बहुत एहन स्त्री पुरुष छै जेकि पुरुष बाहरके काम करैत छै सिर्फ स्त्री घरके काम करैत छै इहे से धीरे धीरे सब किछु बदलाव हो रहल छै जेकि